हाँ मुझे लगता है कि समाज उन महिलाओं का समर्थन नहीं करता जो शौक के तौर पर नृत्य करना चाहती हैं एक्चुअली हमारा समाज ना इन चीजों को बहुत अलग तरीके से लेता है बहुत ही जादा अलग तरीके से पहले के लोग तो हर चीज के खिलाफ हुआ करते थे महिलाओं का नृत्य करना जैसे गुनाह होता था पर आज के समय ऐसा नहीं है अब लोग अपने शौक से नृत्य भी करते हैं और बहुत सी महिलाएँ तो अपनी क्लासेज लेती हैं नृत्य सिखाती भी हैं और जोरों शोरों से हर चीज हो रही है पर मुझे लगता है कि पहले के टाइम में ना महिलाओं मतलब नृत्य करना चाहती थी करने नहीं दिया जाता था नहीं करना चाहती थी तो जबरजस्ती उनसे नृत्य करवाया जाता था लोगों के सामने ले जाया जाता था जो कि गलत था और कई जगह शायद आज भी ये सब चीजें होती हैं और वो गलत है वो नहीं होनी चाहिए